हमरा गाममे नर्स अइ ओ बहुत बढ़िआँसँ काम नहि करैत अइ ओ की करैत अइ कि अपन कामसँ अयलाह कामसँ गेला फेर ओकरा जे किछु करयके चाही ओ ओतेक नहि कऽ पा रहल अइ तैयो ठीक छै मिला जुला कऽ चलयवला छै फेर हमरा गाममे स्वास्थ्य केन्द्र अइ तऽ स्वस्थ केन्द्रके लेल ब ओकरा ओहि हिसाबसँ मतलब आदमी राखयके पड़ैत छै तऽ ओ आदमी राखैत छै स्वच्छके लेल साफ सुथड़ाके लेल जरूरी पड़ैत छै तऽ ओ ओकरा करैत छै फेर डॉक्टर डॉक्टर छै तऽ ओ समयपर अबैत नहि छथिन हमरा मिथिलामे फेर भी ओकरा फिर भी ओकरा की कहै छै जे छै से ओकरा आबय पड़ैत छै आर बाद बाँकी आदमीके ओकरा दबाइ बिरोके देबय पड़ैत छै दबाइ बिरोके बाद ओकरा बतबै छै की केना किछु छै कि चीज खाइके छै केना की कै समयपर की समयमे की चीज खायके छै केना दबाइ खायके छै ओ दबाइ खा लैए ताहिके बाद ओ की करैए से अस्पताल फेर अबैए अस्पतालमे अस्पतालमे ओकरा लैत छै फेर अस्पतालमे लेला के बादमे ओ की कहै छै जे छै से ओकरा बेड रेस्ट दै छै बेड रेस्ट के बाद ओकरा की कहै छै जाहि हिसाबसँ ओकरा दबाइ बिरो देबयके चाही ओहि हिसाबसँ दै छै समय समयपर भोजन की खायके चाही ओ सभ दै छै ओहिके बाद की कहैत छै नर्सिंग नर्सिंगमे जाइ छै तऽ ओ नर्ससभ समय समयपर ओकरा पूछै छै कि अहाँके चाही की नहि के कखन केकरा साथ की हेतै नहि हेतै से सभ समय समयपर ओ अपन आबि आबि कऽ बतबैत रहैत छै ओकर अपन आधारभूत छै सहूलियत करैत रहैत छै स्वास्थयकर्मी छै तऽ ओ स्वास्थयके लेल जानकारी दैत रहै छै कि एहि समयपर अहाँ ई खाउ तऽ ई समय समयपर ई खाउ इहोसभ बतबैत रहैत छै